लकड़ी इक ऐसी चीज़ ऐ चु'ल्ल जेह्दा मिगी क्वेशन आए दा चु'ल्ल इक्क ऐसी चीज़ ऐ जो हर कम्म च मदद करदी साढ़ी अस चु'ल्ली पर रुट्टी बनाने लकड़ियें पर रुट्टी बनाने इक अस ग्रांऽ सिटी च रौह्ने आं ग्रांऽ ल्हाके च रौह्न्ने अस चुनियै आह्नने आं ते प्ही अस चुल्लियै पर रुट्टी बनान्ने ते लकड़ी पर रुट्टी बनाने दे असेंगी फायदे बी अनेक होंदे न इं'या अदरवायज़ साढ़ै गैस बी ऐ अस गैस पर गै बनान्ने होर गैस पर बी बनाना असेंगी पसंद ऐ पर गैस पर एमरजेंसी बनाना पसंद ऐ इं'या अस सिर्फ अस लकड़ी पर गै बनाने साढ़े घर चु'ल्ल लकड़ी दा ते केईं तरह दे फायदे बी होंदे केईं बमारी कोला दूर रक्खदी एह् चु'ल्ली दी रुट्टी खानै गी कन्नै सोआद होंदा ते कन्नै असें ई चु'ल्ली पर केईं कोई असेंगी अगर ब्याह् कारज जुड़ी जाह्न ते तां बी अस इक बड्डा डाह्न कड्ढियै लकड़ियें पर गै रुट्टी बनाना पसंद करने ते साढ़े मैक्सीमम जिन्नियां बी धामां होंदियां न ते सारे अस लकड़ी पर गै रुट्टी बनाने होर अज्ज धोड़ी बी बनाने हून बी अस लकड़ी पर गै बनाने जदूं अस निक्के हे अपने घर रौंहदे हे मायके रौंहदे हे ते भी बी अस लकड़ी पर बनांदे हे हून अस सौह्रे आए ते इत्थै बी लकड़ी पर बनाने चु'ल्ले पर बनाने गैस बी ऐ गैस दा बी अस इस्तेमाल उस टाईम पर करने जिस टाईम साढ़े घर लकड़ियां खत्म होई जाह्न जां कुदै बारिश दा मौसम होई जा जां कुदै लाईट बंद होई जा ते तां करियै अस गैस पर रुट्टी बनाने ते जां कोई एमरजेंसी गैस दा तां परौहने साढ़े घर आई जाह्न ते उं'दे आस्तै अगर बनानी पवै जल्दबाज़ी च रुट्टी तां गैस पर बनाने नेईं तां अस चु'ल्ली पर बनाने चु'ल्ली दी रुट्टी साढ़ी फैमिली दी बड़ी जादा पसंद करदे न खुश होंदे न खाइयै आखदे चु'ल्ली दी रुट्टी खाइयै बंदा तंदरुस्त बी रौंहदा होर चु'ल्ल बनाने दे ओह् आखदे बड़े फायदे होंदे न होर एह्बी ऐ की जि'यां अस जिन्ने अपनी मैह्नत करियै जेल्लै अपने हत्थ हत्थै दी रुट्टी ते चु'ल्ली दी रुट्टी ओह् साढ़े स्वास्थ आस्तै बी बड़ी अच्छी होंदी होर अस बी मतलब कि अस निं सारे लोक चु'ल्ली दी रुट्टी खाना गै चाहिदी होर उसी अग्गें बधाना बी चाहिदा उसदा सोआद गै किश लग गै होंदा होर इसी मतलब कि खाना चाहिदा बड़ा जादा खाना चाहिदा गैस कोला अच्छी चु'ल्ली दा खाना बड़ा अच्छा होंदा होर चु'ल्ल साढ़े मतलब कि हर कम्म साढ़े मदद करदी ऐ ते पैह्'लें लोकें दे गैसां ते होंदियां निं हियां ते ओह् चु'ल्ली गै बनांदे हे ते होर असें इयै सिक्खेआ ते ऐल्ली बी बनाने ते खुश होइयै बनाने होर खुश गै रौह्ना चाह्न्ने फिर अग्गें बी शायद अस इं'या ते गैसां बी हैन पर अस चु'ल्ली गै बनाना पसंद करने